हमर देशमे जे छै पानिके उपयोग अच्छा से नहि करैत छै पानि जहाँ तहाँ फेक दए छै मतलब अखन सऊदी अरबमे पानि खरीदके पिऐ छै आओर हमर गाँवमे पानिके उपयोग सही से नहि करैत छै हमर हमर गाँवमे नलके नलके उपयोग होइत छै हमर गाँवमे ट्यूबेल नल ई सबकेँ उपयोग होइत छै आओर पानिके बरबादी बहुत होइ रहल छै हमर गाँवमे जो कि पानिके जादा महत्वपूर्ण मानै छिऐ